جی نہیں میرا خیال ہے کہ بچّوں کی بہترین نشو نما اور ان کے لیے مزید مفت تعلیم کے لیے جو ایک فائدے کی چیز ہوتی ہے وہ آف لائن کلاسیز ہوں اور بچّوں پر کوئی بھی زیادہ کتابوں کا بھار نہ دیا جائے اور اساتذاؤں سے جو ہے مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہیں کہ وہ بچّوں کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کریں بچّوں پہلے کھلائے بچّوں کو ہنسائیں بچّوں کو کارٹون بنا کر دیکھائے یہاں تک کہ بچّوں کو پہلے اسکول میں آنے کی عادت ڈالی جائے اور جو ان کی عادت بن جائے گی اسکول آنے کی پھر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا جائے اور جب وہ بیٹھنے لگیں تو ہر روز انہیں چنندہ چنندہ الفاظ سکھائے جائے رفتہ رفتہ اس چیز کا انہیں پڑھنے لکھنے کا عادی بنایا جائے کوئی ٹی وی چینل یا موبائل وغیرہ بچّوں کے لیے فائدے کی چیز نہیں ہوتی ان سے ان کا ذہنی یہ جو قّّوّت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آنکھوں پر ان کے برا اثر پڑتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں ان ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بری چیزوں میں مُلوِّّث ہو جاتے ہیں غلط غلط ویڈیوز دیکھتے ہیں غلط غلط ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہیں بہترین آپشن یہی ہے کہ انہیں آف لائن اساتذاؤں کے سامنے کتابیں رکھتے ہوئے بلیک بورڈ پہ پڑھایا جائے انہیں ہنسایا جائے کھلایا جائے یہ اور انہیں کسی اسپورٹ گیم میں شامل کیا جائے یہ ان کے لیے بہترین چیز ہو سکتی ہے